असांजो ड्रॉइंग में सभिनी खां मुश्किल पहलू आहे चारकॉल और पोट्रेट पोट्रेट में अखियूं और नकु ठाहिण में ॾाढो टाइम लॻंदो आहे जीअं कि हिकु कलाक सवा कलाक लॻी वेंदो आहे पोट्रेट में अखियूं और नकु ठाहिण में ताकी उहो सही रुप में नज़र अचे ज़रा बि ग़लति थी वियो त उहो पोट्रेट बिगड़ी वेंदो आहे इअं करे उहे ध्यान कोंसनट्रेट सां असां बिल्कुलु हुनखे करे रहिया आहियूं ड्रॉइंग हिकदमि पूरे माइंड स्थिर करे पूरो पूरो माइंड फोकस करे करिणो पवंदो आहे ताकी अखि नकु कन मुंहुं सभु हिकदमि बढ़िया थी रहे इनकरे पोट्रेट पूरे एकाग्रचित सां कंदा आहियूं